جب میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو ایسے موقع پر زیادہ تر کھچڑی ہی ایسا کھانا ہے جو بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے ویسے تو زیادہ تر لوگ کھچڑی کو بیماری میں کھاتے ہیں کھچڑی ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچّھا کھانا ہے اور بہت کم ٹائم میں بھی بن جاتا ہے اور کھچڑی بنانے کے لیے زیادہ سامان بھی نہیں ہو چاہیے ہوتا ہے بہت ہی کم سامان لگتا ہے ہم کھچڑی کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں میرے مطابق تو کھچڑی ہی ایسا کھانا ہے جو صحت کے لیے بھی بہت اچّھا ہے اور کم ٹائم میں بھی بن جاتا ہے